आंननि बायदिब्ला मानसिआ मोजां फरायब्ला मोजां जायो आरो गासिबो फरायफुंजोब्बा मोजां जायो आरो खिन्थु मेट्रिक पास एच एस पास डिग्रि फरायनानै थानाय मानसिआ मोजां मोजां जाया होननानै आं सानो आरो सोरबा सोरबा जायो खिन्थु बांसिनआनो जायि आं प्रेकटिकेल नुदों आरो ना जाया आद्रा फरायनै थानाय मानसिआ बुजिनाय जाया आरो ना बिदिनो जौ लोंलानाय बिदिनो बिदिसो जायो आरो ना मोजां जानायखौ आं नुनो मोनाखै जों बांसिनखौनो आंनि नुनायाव आं बि खिन्थु गासिबो मोजाङै फरायनाय मानसिया साक्सेस जानाय मानसिआ मोजां जायो आरो बुजिनो हायो गावनि नेम खान्थिफोरजों सोलियो मोजां आखुनि मानसि जायो गेदेरजों मा बायदि रायज्लायनांगौ उन्दैजों मा बायदि रायज्लायनांगौ मान सनमान बेफोरखौ मोजाङैनो मिन्थिगौ आरो बि फरायनाय मोजाङै साक्सेस जानाय मानसिया मोजाङै फरायनानै गियान लानाय मानसिया फरायफुंनाय मानसिया आरो खिन्थु बे बि ए फरायना थानाय एच एस फेल जानाय मेट्रिक पास मेट्रिक फेल बेफोरबायदि सुबुङानो दानि दानि दिननिखौ होन्दों आरो आङो दानि दिनाव आं नुनायावथ' बिदिनो जौ लोंनाय सिगारेट सोबनाय बिदि नुदों आरो ना हिनजावफोरखौबो हिनजावफोरनि बेलायावबो आं बुंनो सानो बे बायदिनो जौ लोंनाय हौवाजों हिनजावजोंनो फाराग गैयि बायदि नुगासिनो आरो ना दानि दिनाव एखदम सेम सेम जौ लोंनायाबो हौवाफोरजों समान समान बेबायदिनो आद्रा फरायनानै थानाय मानसिफोरखौ बांसिन बेबायदि गियान गैयै मान सनमान होनो रोङै बिमाफोर बिमा बिफाफोरजों माबायदि रायज्लायनांगौ बिबथै बियानै बिमानैफोरजों माबायदि रायज्लायनांगौ बेफोरखौ रोङै समाजआव माबायदि सोलिनांगौ बेफोरखौ मानियै बेफोरखौ आं नुनो थांगासिनो दं आरो ना दानि जोंनि दिनाव आरो ना आमफ्राय आं बे फरायफुं जोबनाय बेफोरो बेसोरथ' गामिआव अनजायोबो गामियाव माबायदि आखल दिन्थिब्ला माबायदि सनमान मोनो बेफोरखौ रोंखागौ नालाय बेफोरबायदिनो आखलजों सोलिलाङो आरो बेफोरनोसै